हाथसँ बनायल कपड़ामे आओर रेडिमेड कपड़ामे बहुतके अन्तर है जे हाथसँ बनायल कपड़ा रहै छै से ओ टिकाउ भी रहैत्त है मजबूती भी रहैत है आओर जे रेडीमेड कपड़ा रहै छै से देखैमे अच्छा लगैत है आओर टिकाउ नहि रहलक आओर ने मजबूती रहलक ओहि चलते हाथसँ बनलमे आओर रेडिमेड कपड़ामे ई अन्तर है कि रेडीमेड कपड़ा देखैमे खाली अच्छा लगैत है आओर हाथसँ अपना सियाइल कपड़ामे अपना पहिनेमे भी आरादायक रहलक मजबूती भी रहलक सभ कुछ रहल